शिक्षा आओर रो रोजगारके मतलब रोजगार मधुबनी लेल मधुबनीमे युवा सभ तऽ एखनहु बहुत बेसी बेरोजगार छथि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी लए तऽ की की नहि करय पड़ैत छनि सभसँ पहिने पूरा शिक्षा शिक्षित रहलाओपर एतय सभसँ पहिने सभजगह एतेक बेसी घूसखोरी छै जे कि सभ मतलब जे छथि ओ लायक से नहि प्राप्त कऽ सकैत छथि धान्धली किछु मतलब सङ्घर्ष परीक्षामे नहि उत्तीर्ण भऽ सकलथि बिहारके ओनाहो जे पढ़ाइ छै कने अथी ओतेक नीक नहि छै नम्बर तऽ बहुत आबि रहल छै आब के जे शिक्षाके जे एहन स्तर खसा देलकैए जे नम्बर तऽ बहुते आबि रहलैए लेकिन ओ नहि ओकरा सरकारी नोकरीमे ओ नहि शामिल भऽ रहल छथि किछु कारणवश ओ छँटाइत छथि किछु कारणवश ओ छँटा जाइत छथि ओ अपन नहि कऽ पबैत छथि रोजगारसभ तऽ छै लेकिन ओ भेट नहि रहल छनि बहुत बेसी चुनौती हुनकासभकेँ से सामना कऽ रहल छथि आ करय पड़ि रहल छनि